हैलो नमस्ते मैम जी होर केह् हाल चाल ऐ बस ठीक तुस सनाओ होर महां पंदरां अगस्त बी औने आह्ली ऐ केह् त्यारी ऐ अच्छा अच्छा उ'यै में बी आक्खा दी ही में साढ़े स्कूल बी स्कॉट बगैरा करा दे ते मैडम होरें गी पुच्छी लैन्नी आं थुआढ़े स्कूल बी करा दे नी स्कॉट बगैरा हां हां हां हां ओह् ते ऐ गै हां उऐ महां पुच्छनी कि कुस कुस स्हाबा दा स्कॉट करा दे जां नेईं करा दे उऐ गाने शाने नेईं ते रक्खने गै ऐ अ'ऊं सोचा दी ही कि मैडम हुंदे कन्नै गल्ल करगे जे जैदा डोगरी आह्ले गै गाने रक्खने असें तां के अपने हां

अच्छा अच्छा हां हां ते इ'यै बौंसुरी शौंसरी बी शैल बजाई लैंदे बच्चे अज्जकल दे बच्चे बड़े चलाक अच्छा हां इ'यै दे होन ते फ्ही बच्चे दा लगदा पता जेह्के इ'यां इ'यां खाल्ली कताबां कताबां गै रटोंदियां न चलो तां कोई निं हून होंदे रौहंगे फंक्शन ते होंदी रौह्नी मुलाकात ते फ्ही करदे रौह्गे गल्ल एह्दे बारे च हां चलो ठीक ऐ तां ओके